आं सासे चिरां जिल्लानि बेखथि हिसाबै सोलोंथाइ फारसे बुंनो फोरमायनो लुगैयो जे जोंनि चिरां जिल्लायाव सोलोंथाइ फारसे नायहरोब्ला गोबां गोग्लैसोनाय मानोना थांनाय गोलाव समाव जोंनि चिरां जिल्लायावबो माखासे गोबां थासारिनि जेंना एबा मोगा मोगि जाबोनांदों जाय जेंना एबा मोगा मोगिनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन्दै फरायबोनाय लाइमोनफोरा गोजौ फारसे सोलोंथाइ लानाय गोजौ फारसे सोलोंनाय बेवहाय खोब जेंना सोमजिबोदों जायनि खारनाव जोंनि फरायसाफ्रा साक्सेस एबा मोजां रिजाल्ट लानानै देरहासाद जानो हाबोआखै बिनिखायनो दिनैनि थारिखआव आं खावलायगोन जोंनि चिरां जिल्लानि जे सोलोंथाइनि फरिबेस बेखौ जों मोजाङै लाखि थारनांगोन आरो बे सोलोंथाइनि मोजां फरिबेसनि गेजेरजोंनो साफ्रामबो गारजेन साफ्रामबो दैदेनगिरि साफ्रामबो फोरोंगिरि गासै फरायसाफोरा ज' मोनसे गोथार मोनसे थांखिफोरजों गाबागावनि जिउनि साननाय हास्थायनायफोरखौ जाफुंसार जानो सेस्था खालामनांगोन गुबुन फारसे साख्रिनि बेलायाव नायोब्ला जोंनि चिरां जिल्लायावबो खोब खम जा साख्रिफोर गोजौ फारसे गोजौ लेभेलेनि जे साख्रिफोर बेफोरो जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबां खम जोङो इउ पि एस सि ए पि ए सि आनजादनि गेजेरजों सासे आइ पि एस अफिसार सासे ए पि एस अफिसार बेफोरबायदिनि जोंनो फरायसा मोननो थाङा बेनिखायनो गेदेर गेदेर साख्रि बेफोरो जोंनि चिरां जिल्लायावबो थोजासे नङा बेखायनो जोंनि चिरां जिल्ला हिसाबै साख्रि फारसे खोब खम बेखौ फोरमायनांगोन